कुझु वक़्तु अॻु मां राति जी रोटीअ जी तयारी पई कयां मां सोचियमि पालक पनीर ऐं फ़ुलिको ठाहींदमि अञा मां ठाहिणु बीठसि मस त ईअं कंदे मुंहिंजे साहेड़ीअ जी फोन अची वई त भई मुंहिंजो पुटु इस्पतालि में एडमिट आहे ऐं तूं अचु मूं वटि मां हिते अकेली आहियां त मां पालक पनीर न ठाहे दालि चांवर ऐं पटाटा ठाहियां जंहिंमें दालि चांवर गिह अने लूणु हेड मिर्च टमाटो पटाटो इहे शयूं लॻंदियूं आहिनि ऐं उहे मां ठाहे पोइ पंहिंजे साहेड़ीअ वटि वियसि